ते मेरी जेह्ड़ी स्टड़ीज़ ऐ ओह् होई दी ऐ पैह्लैं स्कूल में कीते दा ऐ बी एस एफ सीनियर स्कूल पलौड़े दा जेह्ड़ा कि इक पैरा मिलट्री स्कूल हा मेरी बाह्रमी धोड़ी जिन्नी बी पढ़ाई ऐ ओह् उत्थूं होई दी ऐ ओह्दे बाद जिसलै में ग्रैजुएशन च आया ते में सब्जैक्ट रक्खे हे कार्मस ते इलैवन टवैल्थ च में ते ओह्दे बाद में कीती बी काॅम जेह्ड़ी में कती एस पी एम एर काॅलेज आफॅ कार्मस जेह्ड़ा कि कनाल रोड बिच ऐ ते उत्थै में त्रै साल लाए न ते ओह्दे बाद जिसलै में अग्गै होर पढना हा ते थोडॉ़ी देर पैह्लैं थोह्ड़ी त्यारियां होर बी कीतियां काम्पीटेटिव दियां पर चलो ओह्दे बाद में पोस्ट ग्रैजुएशन लेई त्यारी कीती ते मेरा नम्बर फिर पेआ हा जम्मू यूनिवर्सिटी बिच ते जम्मू यूनिवर्सिटी बिच में अपलाई कीता हा एम बी ए लेई ते एम बी ए दी सीट नेईं ही ते ओह्दे बाद लाॅ लेई बी ट्राई कीता हा ते ओह्दे बिच बी नेईं ही लास्ट बिच में एम काॅम कीती ऐ जेह्डी कि होंदी ऐ मास्टर आफॅ कार्मस पोस्ट ग्रैजुएशन ओह्दे बिच दो साल लाए हे में ते कन्नैं कन्नैं गै में फर्स्ट अटैम्पट में ओह् दो हजार स्तारां च क्लियर कीता हा में यू जी सी नेट ते मेरा नेट क्वालिफाईड ऐ बट में ओल्लै अपलाई नेईं ही करी सकदा क्यूंकि नेट दी जेह्ड़ी वैल्यू होंदी ऐ ओह् कम से कम बी ओह् तुं'दी पीजी दे बाद दो साल होंदी ऐ ते ओह्दे बाद फिर जिसलै दो हजार अठारां आए दो हजार स्तारां च एडमिशन लेई ही पी जी ओह्दे बाद अठारां बिच आए ते दूए अटैम्पट कन्नै नेट कलेयर कीता हा क्यूंकि मिगी अग्गै होर पढ़ने दा शौक हा ते फिर में सोचेआ अग्गै पी एच डी तक कुछ करगे ते दो हजार अठारां बिच यू जी सी नेट क्लियर कीता हा ते जिसलै नेट क्लियर कीता हा मेरी क्लासा दे दो गै बच्चे हे जे्ह्ड़े स्लैक्ट होए ओह्दे बाद दो हजार अठारां बिच में पास आऊट होआ जम्मू यूनिवर्सिटी एम काॅम करियै ते ओह्दे बाद मेरा थोह्ड़ा इक साल दा गैप पेई गेआ ते थोह्ड़े मिगी घरै आह्लै थोह्ड़े इशू हे

इत्थै में पी एच डी बिच आया ते जेह्ड़ी स्पैशलाईज़ेशन ही ओह् बैंकिंग ते फाईनान्स ते में जदूं आयां ते मैनेजमैंट डिपार्टमैंट बिच सीट लब्भी क्यूंकि में ओह्दे पैह्लैं में दो हजार उन्नी बिच इक होर अटैम्पट च नेट क्वालिफाईड अ'ऊं होर ते ओह्दे बलवूते पर मिगी इत्थै लब्भेआ सीट लब्भी गई ते यू जी सी नेट दे बलबूते पर में उत्थै इनरोल होईया हा ते ओह्दे बाद दा एह्लै तोड़ी में पी एच डी करा ना अज्ज मिगी दौ साल हाई गे न पी एच डी बिच दो हजार इक्की बिच इनरोल होया हा में ते मेरी जेह्की स्पैशलाईज़ेशन ऐ बैंकिंग ते फाईनान्स च में एल्ले तोड़ी कम्म करा ना ते पैह्लै जेह्ड़े छे महिने होंदे न साढी पी एच डी दे ओह् कोर्स वर्क होंदा ऐ कोर्स वर्क च फिर अच्छे इक मैरिट कन्नै असैं अपना रिसर्च परपोज़ल देना होंदा ऐ ते असैं दस्सना होंदा ऐ कि असें अग्गै केह् कम्म करना होंदा ऐ बैंकिगं ते फाईनान्स बिच ते मेरे कुछ जेह्ड़े बैंक न ओह् ओवर इंडिया जिन्ने बी बैंक न दस बैंक में अपने अंडर कीते दे न जिंदै पर मेरी रिसर्च चला दी ऐ ते ओह्दे बेसिस उप्पर में थोड़े पेपर बी लिखे न चाहे ओह् एस बी आई उप्पर होऐ जे के बैंक होए ते हुन बस फर्दर कम्म ओह्दै उप्पर गै चला दा ऐ ते कन्नै में थोड़ी कान्फ्रैंस लाई दीयां ऐ न जेह्ड़ी कि इंटरनैशनल कान्फ्रैंस ऐ असैं गी लानी पौंदी ऐ ते एह्लै तक में दो लाई चूकें दा ऐ कुदै इक आई ए एम एस लाई आए दा ऐ ते साढे ई बी बी एस बैंगलुरू लाई आए दा ऐ ते कन्नै वर्कशाॅप अटैंड करा ना ऐ कोई बी असें गी नमीं चीज सिक्खनी होंदी ऐ कन्नै रिसर्च दे रिगार्डिंग ते ओह् असें गी उत्थूं गै लभदी

ते ऊऐ सारा केछ चलदा कन्नै असैं गी सर्टीफिकेशन होंदी ऐ हर कोर्स दी कन्नैं पी एच डी कन्नै असैं गी पिछला साल एह् बी साढी यूनिवर्सिटी नै किता कि असैं गी क्लासां पढाने दा मौका बी लब्बैया जेह्दे कन्नैं इक टीचिंग एक्सपिरयंस बी लब्बैयां असैं गी ते बच्चें कन्नैं कि'यां इंट्रैक्ट करना कि'यां गल्ल बात करनी ऐ प्रोपर प्रैज़नटेशन बनानी ऐ क्लास पढाने कोला पैह्लैं ते ओह् सब किश असें कीता ऐ ते हुन उऐ ओह्दे उप्पर गै अस चला दे आं अग्गै फार्वड होआ दे ते मेरा हुन रेही गेदा कोई कम से कम बी डेढ साल होर ते चलो रब्ब दी मेह्र होग ते जल्दी तूं जल्दी साढी पी एच डी कम्पलीट होए ते अग्गै में इ'यै आक्खां कि साढी पी एच डी दा जेह्ड़ा महत्व ऐ ओह् बहुत जैदा जरूरी ऐ इसलै नवें आने आह्ले बच्चें उप्पर क्यूंकि साढ़ी जेह्ड़ी रिर्सच ऐ मेरी रिसर्च जेह्ड़ी ऐ ओह् जैदातर साढे बैंकिंग आह्लै लेई जरूरी ऐ ते जेह्ड़े साढे बैंकिंग ते फाईनान्स दे बच्चे न होंदे लेई जरूरी ऐ